मेरे जीवन में हमेशा एक चीज़ सब से बड़ी महत्व ज़्यादा रखती है सब से ज़्यादा महत्व रखती है कैसे हम को अपने माता पिता ने पाला है क्या शिक्षा दी है क्या संस्कार दिए हैं उन्हीं सिक्षा संस्कारों को ले कर हम उन का नाम आगे करें उन की ही तरह जैसे वो चले थे उन के ही कदमों पर हम चलें उन के ही विचारों पर हम चलें और वो जो आदर सम्मान से रहते थे इज़्ज़त से रहते थे उन की इज़्ज़त सम्मान को कभी भी कोई भी ठेस ना पहुँचाएं उन के अनुसार ही हम को आगे चलना चाहिए और किसी से भी कोई ग़लत बात नहीं करनी चाहिए और हर किसी का सम्मान करना चाहिए और सम्मान बहुत ही प्यार प्रेम से करना चाहिए जैसे कि हमारे घर पर कोई भी बुज़ुर्ग या कोई भी आ जाए तो उस का आदर सम्मान बड़े प्यार प्रेम से करते हैं और अच्छा अच्छा चाय पानी के लिए भी पूछते हैं उन का बड़ी आदर सम्मान से स्वागत करते हैं